جی بالکل اسکالر شپ ہے اگر آپ ایسے ادارے میں پڑھتے ہیں جو کہ سرکاری اعتبار سے ریکگنائیز ہے تو آپ کو اسکالر شپ ملتی ہے جیسے کہ ہم نے ایم پی ایس بھرا ہے نیشنل اسکالر شپ اُس کے تحت ہم ابھی جیسے گریجویشن میں ہیں تو ہم کو سات ہزار روپیہ سالانہ ملتی ہے اسکالر شپ کے روپ میں اور طلبات کے لیے بھی سیم یہی اسکیم ہے طلبات کو بھی یہی ایم پی ایس کے تحت سالانہ جس کورس میں ہیں جیسے ہیں اُس کو اُس طرح کی اسکالر شپ ملتی ہے اور اُس کے علاوہ بھی بہت ساری اسکالر شپس ہیں جیسے سُلطان جہاں اسکالر شپ اور اُس کے علاوہ بیگم عزیزالنساء بیگم حضرت محل اسکالر شپ اور مائناریٹی اسکالر شپ مولانا ابوالکام آزاد اسکالر شپ یہ سب اسکالر شپس ہیں جو کہ کچھ چیزوں میں تو صرف طلبات کے لیے ہی خاص ہیں کہ اُنہیں کو ملیں گی اور بہت ساری اسکالر شپ جو کامن ہیں دونوں کو ملتی ہیں